ہیلو قاسم ٹریول ایجنسی سے بات ہو رہی ہے اصل میں میں نے قاسم ٹریول ایجنسی سے ایک گاڑی بک کی تھی آس پاس شہر کے علاقوں میں جانے کے لیے اور اب جو ڈرائیور ہے وہ مجھ سے مزید پیسے بڑھا کر مانگ رہا ہے جس کی وجہ سے مجھ مجھ میری اور اس کی کچھ ان بن ہو گئی ہے تو مجھے اس بارے میں آپ کو اطلاع کرنا ہے کہ یہ جو ڈرائیور ہے آپ کا یہ کچھ مزید پیسے بڑھا کر مانگ رہا ہے تو اس وجہ سے جو کرایہ طے ہوا تھا ہمارا اور آپ کا پانچ سو روپے کا ہوا تھا پر جو ڈرائیور ہے مجھ سے ہزار روپے مانگ رہا ہے جس وجہ سے اس کی اور میری ان بن ہو گئی ہے تو اب میں اس کو پیمنٹ نہ کرتے ہوئے سیدھا آپ کو پیمنٹ کرنا چاہوں گا کیوںکہ میری بات چیت سیدھا آپ سے ہوئی تھی میرے میرا کانٹریکٹ میرا ایگریمنٹ آپ سے ہوا تھا نہ کہ ڈرائیور سے تو آپ جو ڈرائیور ہے اس پہ مزید کارروائی کریے اور معاملے کو تھوڑا معاملے میں اس معاملے میں میری مدد کیجیے